ना हमनायनि सोमोन्दै फंनैसो ना हमनायाव जोङो गोबां आयजें आइला जेन'बा थोरसि थोरसि थोरसि गिदिर नांगौ ना सारनाय ना गुरनायाव जेखाय खबाय नांगौ जेखाय खबाय नङाब्ला नाया जोंहा ना सारनायाव गोबांथार जेंना सोमजिनोबो हागौ जेन'बा जोङो मना एबा खबाय बेफोरखौ बाहायनाय जायो ना हमनायावहाय जोंहा गोबांथार जेन'बा ना सारनाय ना सारनायाव जोङो खदाल बाहायनांगौ जायो खदाल नांगौ जायो जेन'बा ना सारनाय थोरसि बाहायो बिदिनो भारा गिदिर ना सारनायाव भारा गिदिर गिदिर बाहायनांगौ जायो बिदिनो ना हमनायाव बिदिनो खदाल सारनायाव खदाल नांगौ जायो बिदिनो थेनांगौ जायो बान्दो बिदिनो सारनो जोङो थेनानै बायदिसिना बान्दो बिदिनो जे मुसारि नोङाबा जे नोङाबा मुसारि लांनानै बान्दो थेनानै सारनाय जायो आरो ना सारनानै ना ना सारनायाव खबाय आरो जेखाया जोंनि थाखाय गोनांथार बिनिखायनो जोङो ना हमनायाव जेखाय एबा खबाय बेखौ लांना लांथारनांगोन लांथारनांगौ जायो नोङाबा जोंहा ना हमनायाव गोबांथार जेंना सोमजिनोबो हागौ बेनिखायनो जोङो ना हमनाय समाव जोङो ओरैनो आखायजों आखायजों हमो नाखौ आरो ना हमनाय गुरनायाव जेखायखौ बाहायनाय जायो मुसारि नङाबा जे बेखौ बाहायनाय जायो ना हमनायाव आरो ना सारनायावहाय बिदिनो थोरसिखौ बाहायनाय जायो आयजें आइला जेन'बा ना हमनायाव जोङो आयजें नङाबानो थोरसि नङाबानो जे नङाबानो जोङो नाफोरखौहाय मोनबोया एबा नाखौ सारनो हाया बेनिखायनो जोङो थोरसि नांगौ जायो खदाल नांगौ जायो जेखायखौबो नांगौ जायो ना सारनायाव बेनिखायनो जोङो आयजें आइला ना सारनाय हमनाय गासैयावबो आयजें आइला गासैबो नांगौ जायो